मुझे कहावतें पसंद नहीं है मुहावरे पसंद है जैसे अपना उल्लू सीधा करना आज कल के नेता सिर्फ़ अपना उल्लू सीधा करते हैं नाच ना जाने ऑंगन टेढ़ा अंधेरे घर का उजाला जेसे माइ के अंधेरे का लाल उजाला होता है अपना सा मुँह ले कर रह जाना विजय परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने पर अपना सा मुँह ले कर रह गया अकल का चेहरा अकल का चेहरा तूने साठ साल के बूढ़े से अट्ठारह वर्ष की लड़की का विवाह कर दिया लगता है तुम्हारी अकल चरने गई थी और नाच ना जाने ऑंगन टेढ़ा आग में घी डालना ऑंखों का तारा जैसे मेरा बेटा ऑंखों का तारा है अंगारे उछालना